हैलो हाँ एक बाइक लेना था अपाची लेना है एक एक सौ साठ सी सी वाला कितना पड़ेगा

किश्त पर फायलेन्स पर हाँ या और उसमें उसमें देना क्या पड़ेगा क्या क्या देना पड़ेगा हाँ गाड़ी का नंबर कितना दिन में आ जाएगा

अच्छा टा टाइम कितना लगेगा कितना देर लग जाएगा आज की डेट से निकालने के लिए जाएँगे ढाई दिन लग जाएगा क्या हैलो तो डाऊन पेमेंट कुछ कम नहीं होगा अच्छा कैश कैश उल कितना लगेगा कैश उन कितना लगेगा कैश अगर लेंगे तो अच्छा चलिए ठीक है हम आएँगे तो ठीक है

ठीक है हम आकर क्या करता है चेक कर लेंगे जैसा पसंद पड़ेगा वैसा मैं उसे क्या करता है देख लेंगे अगर दूसरा गाड़ी भी लेना होगा तो दूसरा गाड़ी भी ले सकते हैं और कौन कौन आपके पास कौन कौनसा मॉडल हैं और और कोई नया मॉडल में मँगाया होगा अभी अच्छा अच्छा एक दो दिन हो एक दो दिन में आकर देख लें तो एक दो दिन में आएँगे स्टेशन ठीक है ठीक है सर थैंक यू